अगर असांजे परिवार में कोई बीमारु हूंदो आहे त असां उन्हनि खे खिचड़ी दलिया ठाहे खाराईंदा आहियूं उहो सूप पीआरींदा आहियूं इन सां गॾु उन्हनि खे फ्रूट बि ॾींदा आहियूं छाकाणि त हुननि जी दवाइयूं बि हलंदी आहिनि त इहो खाधो ताकत वारो आहे उहो हलिको खाधो इन खाधे सां बीमार जी तबीअत झटि पटि में ठीकु थींदी आहे ऐं बीमार जी कमज़ोरी बि ख़तम थी वेंदी आहे